لکھنؤ کا موسم بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے یہاں کی شام شام اودھ کے نام سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے یہاں دسمبر کے مہینے سے سردی شروع ہو جاتی ہے جو جنوری اور فروری میں کافی شدید ہو جاتی ہے جس سے یہاں کے لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے اِسی طرح سے گرمی اور برسات بھی خوب ہوتی ہے گرمیوں کے بعد لوگوں کو برسات کے آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے جولائی اور اگست کے مہینے میں لوگ بارش سے خوب لطف لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اِس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر برسات کا پانی بھر جاتا ہے جس سے وہاں کے لوگوں کو رہ گزروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لکھنؤ میں کوئی بڑی فیکٹری وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی آب و ہَوا میں کسی طرح کی کوئی خاص آلودگی نہیں ہے اگر گرمیوں کی بات کریں تو مئی جون میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے معصوم سی صُبح حسین سی شام ہوتی ہے یہ لکھنؤ ہے یہاں ادب کی رات ہوتی ہے